जि'यां असें बूह्टा ला लाए दा ऐ मतलब लाना होऐ ते असें केयर बी करनी चाहिदी जि'यां असें अपने बेह्ड़े बी अमरूद दा बूह्टा लाए दा ऐ ते उस्सी अस टैमें सिर पानी बी दिन्ने आं हैल बी दिन्ने आं अगर उस्सी अहें कीड़ा लग्गी जा ते अस ओह्दे पर सोआह् बी सुट्टने आं ते अगर अगर उस्सी टैमां सिर क्या गरमी होए क्या सरदी होई जा ते उस्सी अगर अस लापरवाही करगे ते बूह्टा सड़ी बी जंदा ऐ ते कीड़े लग्गी बी जंदे उदाह्रण च जि'यां साढ़ा बच्चा ऐ उस्सी अस अच्छी अस परवरिश नेईं देगे अच्छा खान पीन नेईं खलागे उस्सी अस ते बच्चा ते घट्ट उज्जदा ते अगर बायचांस उस्सी अस शैल खलागे शैल पलागे ते शैल बच्चा हसदा खेलदा फुलदा पलदा ते इ'यां गै साढ़ा मतलब कि ओह् ऐ ओह् होंदे न केह् नांऽ एह्दा बूह्टा बूह्टे होंदे न एह् इ'यां मतलब कि उस्सी अगर अस लापरवाही करगे ते पानी निं देगे ना उस्सी हैल ब्हाल पागे ते ना गुडाई बगैरा करगे इं'दे बिच्च बी जान होंदी ऐ कोई समझे ते अगर अस इस्सी शैल रखवाली करगे ते इन्ने साढ़ा बी स्हानूं बी शैल फ्रूट मतलब की शैल फल देग ते अस बी अहें अपने बच्चे अपने गी खलाह्गे मतलब शैल खलागे ते ते इ'यै मतलब कि आखने कि जैसी अस सेवा करगे ते इ'यां गै मतलब कि ठीक ठीक बूह्टा शैल ओह् करदा ग्रोथ करदा ऐ बूह्टा ते